हैलो सर मुझे एक ऑर्डर कैंसिल करवाना है सर मैंने क्या है पहले ही एक ऑर्डर दे दिया था जिससे वो वो क्या है वो ही चाहिए मुझे मैंने क्या है अभी गलती से मुझसे आर्डर हो गया है पिज्जा सर वो मुझे बिलकुल भी पसंद नहीं है तो मुझे यह सर कैंसिल करवाना है ये मुझे बिलकुल भी पसंद नहीं हैं ये मेरे को बिलकुल भी नहीं अच्छा लगता है मेरे को जो पहले मैंने ऑर्डर कर रखा है बर्गर का वो ही चाहिए तो सर अब ये वाला ऑर्डर है मेरा वो कैंसिल कर दीजिए पिज्जा वाला जी ठीक है सर आप इसको ऑर्डर को कैंसिल कर दीजिए